हेलो ह्म्म बोलू हँ तऽ हमहूँ तऽ सबजी खरीदै छियै परवल खरिदै छियै भिण्डी खरिदै छियै ह्म्म उएह ओ की कहै छै करैला खरिदै छियै पियाज आलू बोरा ठीक छै तब हँ हँ हँ हँ हँ हमहूँ हँ तऽ हँ सभ सबजी खरिदै छियै हमहूँ सभ तऽ हँ खरिदबै खरिदबै नहि तऽ हँ सभ सबजी खरिदबै कितना दाममे बेचै छियै सबजी की दाम छै परवल की दाम छै हँ भिण्डी प अथि सब् हँ सबजी सभ बढ़िआँ होइ छै सबजी सभ बढ़िआँ होइ छै अच्छा लए जयबै जरूरी पड़तै लेबै सबजिओ तऽ सभ दाम ठीक कहु हँ ठीक छै अहाँके दोकान कतय छै कुमारखण्ड हँ शुक्र बजार सबजीके दोकान आ घरपर कतय छी राखै छियै कोन घरपर कतय अच्छा हँ तऽ सबजीसभ बढ़िआँ रखै छियै अच्छा राहतसँ लाबै छियै हँ ठीके करै छियै राहतमे सस्ता दैत हएत एक जगह लै छियै सभसँ सस्ता अच्छा ओतहि खरिदै छियै तऽ रोजाना अपना खरिदै छियै अच्छा चलू नहि नहि नहि जा सकबै हँ ठीक अच्छा ठीक छै कमाना छै बेचना छै सबजी कोइ ई बात नहि छै हँ ठीक ठीके छै तऽ सबजी लै ले अयबै